हेलो

हेलो हँ बोलऽ हँ हेलो बोलऽ हँ खुश रहऽ हँ बोलऽ कि बात रहै

चप्पल जुत्ता लेनाइ रहै हम चप्पल जुत्ताके दोकाने करै छिए ई तऽ हँ तऽ कोन चप्पल लेब केहन लेब बोलू हँ बोलू लड़कावला कि लड़कीवला चप्पल लेब पसन्द करू ने कोन पसन्द होइए तऽ लड़किओवला लेब आओर लड़कोवला तऽ पसन्द करू कै नम्बरके लेबै कतना नम्बरके च कै नम्बर होतै हुँ छोटा साइज पाँच नम्बर आओर बड़ा साइज छओ नम्बर कोन डिजाइनमे लेब कोन कलर लेब मेट्रोके हँ तऽ हम देखाबै छिए पसन्द करू कोन कलर लेब तब दाम होत देखू कतेक रुपैआवला लेब कतेक रुपैआवला चप्पल लेब हमरा तऽ सब रेन्जके छै जतना रेन्जके लेब ओतना रेन्जके मिलि जाएत हुँ दुइओ सओ रुपैआवला छै अढ़ाइओ सओवला छै सओ रुपैआवला छै पाँचो सओवला छै हजारोवला छै तऽ तोहरा कोन पसन्द होइए कतना दामके लेब कतना रेन्जके बतेबै तब ने कतनावला पसन्द भेल

हँ छै हँ हँ छै कै रुपैआवला लेब दुइ सओवला लेब कि अढ़ाइ सओवला लेब कि सओ रुपैआवला लेब कि पचास रुपैआवला लेब हँ बोलू हँ हँ अढ़ाइ सओवला हँ तऽ दोकानपर आबू पसन्द करू जे कतनावला कोन कलरके लेब केहन चाही केहन रेटके चाही आबू दोकानपर पसन्द करू अच्छा राखू ठीक छै राखू आबू